अॼु मां पंहिंजे घर जो कचिरो जॾहिं कूड़ेदान में विझणु वियमि कचिरे जे दॿे में त मां उहो ॾिठो मां नोटिस कयो इहे की इहो कचिरे जो दॿो जेको आहे उहो इलाही हाणे ख़राब थी पियो आहे हाणे उहो इस्तेमाल जे क़ाबिलु कोन रहियो आहे मां इहे वेस्ट मेनेजमेंट कंपनी खां मां हीअ गुज़ारिश थी कयां की मुंहिंजो कचिरे जे दॿे खे मटे रखनि बदली करे रखनि ऐं मां हुन जे लाइ फोन कई आहे हिते मां इहे जेको मुंहिंजो इहे मौजूदु आहे कचिरे जो दॿो इहे पोइता सड़ी वियो आहे हेठो हुन मां इलाही धप थी अचे ऐं हाणे उन में कोई बि कटड़ो कचिरो कचिरो मुंहिंजो सटड़ लाइ कोन्हे पोइ हाणे जीअं ई उन में मां कचिरो पंहिंजो विझंदी आहियां हू हेठो ॻरी निकिरी वेंदो आहे उन मां पाणी थो चुए मां नई डिलीवरी जे लाइ तव्हांखे एड्रेस थी ॾियांव मां इंद्रा नगर में रहंदल आहियां इंद्रा नगर में हिकु नए कचिरे जो दिॿो हीउ मुंहिंजो मोटाए रखो पुराणे सां नईं नईं दॿे जी डिलीवरी कराए रखो जल्द सां जल्द